जोंनि जायगायाव दावबायारि जायगाखौ जों बोरै फोसाबनांगौ जेरै हाग्रा हुग्राखौ साफा खालामनांगौ आरो बिदिनो जायगानि जानानै जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो जेरै दस्रानि जायगानि मानसिफोर फैनानै जाला लोंला गारला गुरलाखौ जोङो मोजाङै बुजायनानै होनांगौ जेरै दास्तबिनफ्राव लेथ्राखौ गारनो थिन्नाांगौ बा जेरै जमा दोन्नो थिन्नांगौ बा सावनानै गारनांगौ बेनो जोंनि साखोन सिखोन खालामनाय जायगाफोर आरो जेरै बिनिख्रुइ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनोबा जोंनि एरियानि बा सरखारजों बा पन्सायतफोरजों रायलायनानै बोरै जौगाहोनो हागोन साबसिन्निफ्राय हामसिन खालामनो हागोन बेखौ जोङो जयै रायलायलायनानै जौगाहोनांगौ आरो गामि एरिया बा गामि एरिया बा लकेलनि गासैबो गामिनि मानसिफोरजों सावरायलायनानै जेरै पन्सायतफोरनि सेक्रेतारि प्रेसिदेन्त मेम्बार बिफोरखौ लानानै गासिखौबो सावरायलायनानै बेनि गामिनि बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लेंथुमनानै बोरैबा जौगाहोनो हागोन बा बोरैबा साखोन सिखोन लाखिनो हागोन बोरै खालामबा बोरै जागोन बेफोरखौ जयै सावरायलायनानै जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हागोन बेफोरखौ रायलायनायजों जायो जेरै जायगानि मानसिफ्रा इसे मोजाङै साखोन सिखोन लाखियाबा बा बा गुबुननि मानसिफ्रा फैनानै जाला लोंला गारला गुरला खालामो बेफोरखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय गावजों गाव नायलायनांगोन आरो गावजों गावनो बुंलायनांगोन उमुक बुस्तुफोरखौ जेरै गारला गुरला खालामनाङा लेथ्राफोर खालामनो नाङा बेयाव जाला लोंला खालामनाङा जाबा लोंला खालामबाबो दास्तबिन दं दास्तबिनाव गारनांगोन बा साफा प्लास्तिक फोरखौ गारला बायनाङा जेरै नोंसोर केरि बेग लाखानानै माबाफोर लानानै लांफानानै जमा दोननो हागोन होन्नानै बुंनानै बुजायनानै होनांगौ बेनो जोंनि साखोन सिखोन खालामनायनि थार मोन्थाय